जी हाँ मैं पिछले एक साल में हुई यादगार मेरे ख़ुद के साथ ही एक घटना हुई थी और यह मेरे स्वयं के लिए अनुभव के बारे में है कि एक बार मैं एक शादी में गया था और शादी में जाने के बाद अच्छी तरीके से शादी को मैंने एंजॉय किया और इंजॉय करने के बाद में मैं जब वहाँ से लौटा अगले दिन तो मैं घर पर आ गया घर से मुझे पता नहीं मैं कब मेरे गंगापुर रोड पर चला गया था और गंगापुर रोड पर जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मेरी मो मेरी निगाह नहीं थी उसकी तरफ़ और मेरी फोर व्हीलर वाले ने टक्कर मार दी टक्कर मारने के बाद में मैं पटरी रोड के बगल में पटरियाँ होती हैं वहाँ पर जा कर गिर गया कटीले झाड़ों के ऊपर और फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए एंबुलेंस करके और वहाँ पर मेरा फ्री में इलाज़ हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से मेरा दवाई गोली और मेडिसन दे कर मुझे घर पर भेज दिया और मुझे मेरा गैर होश भी गया जो बारह घंटे के अंदर मुझे होश आया था मुझे पता नहीं था लेकिन मेरे साथी जो हत्थे थे जो ले गए थे मुझे हॉस्पिटल वह बोल रहे थे ऐसे ऐसे आपकी घटना होती थी तो वह यादगार घटना मेरे अनुभव के बारे में बहुत कुछ बताती है और संभल के चलना चाहिए जो भी साधन चलाइए चारों आँखों से देख कर चल करनी चाहिए